जि'यां सबतूं पैह्लें साढ़े प्रधानमंत्री ने योजना कड्ढी बिश्वकर्मा बिश्वकर्मा जनानियें च बासतै टेलरिंग लैंदी ब्यूटीपार्लर लेआंदा टेलरिंग च एह् बैनिफिट मिलेआ कि सिलाई सिखाना सिलाई पैह्लें साह्नूं सखांदे फिर सखाइयै साह्नूं हफ्ते दा पंज सौ रपेऽ देआ दे हफ्ते दा हफ्ते बाद जिसलै अस सिक्खी औगे फिर सखाइयै साह्नूं पंदरां ज्हार देआ दे पंदरां ज्हार देने बाद सिलाई मशीनां फ्री देआ दे होर विश्वकर्मां च होर बी धर्म योजना बथ्हेरियां कड्ढियां सिलाई मशीनां फिर में साढ़े पिंड बी बड़ी जनानियें फार्म लाया ऐ डरदे घरा दे बाह्र आइयै कोई बचैरी अपने हसबैंड कन्नै लड़ियै फार्म ला दी कोई किश करै दी कोई कि'यां करै दी सबतों औंदा ऐ कि विश्वकर्मां च आया कि मोदी आखदा कि कोई बी जनानी घार बैठियै निं मतलब घर निं बैठै नां कि अपने हत्थ सिद्धे करै मोदी एह् चांह्दा ऐ कि जनानी अपने हत्थ सिद्धे करै दूए बंदे कोलों पैसे निं मंगै सिलाई च किन्ने पैसे औंदे रोजा दा इक सूट बी सीना ना होवै तामीं तिन्न सौ रपेआ आई सकदा मोदी एह् चांह्दा कि कोई बी जनानी किसे तों पैसा नेईं मंगै अपनी अपनी खुद दी कमाई लै जे मोदी ने सिलाई मशीन फ्री देआ दा विश्व प्रधानमंत्री योजना होर बड़ी मती प्रधानमंत्री योजना आ दियां प्यारी बेटी लाडली बेटी लाडली बेटी जि'यां बच्चें गी पैसे आ दे निक्के शुरू तों जेह्ड़े जेह्ड़े लोक आखदे निं कुड़ी कलंक ऐ कुड़ी कलंक ऐ कुड़ी कलंक निं ऐ मोदी एह् चांह्दा कि कुड़ी गी कोई कलंक निं बोलै उं'दे मोदी उ'नेंगी पैसे देआ दा बचपन तों गे ज्हार ज्हार रपेआ स्टार्ट पाना स्टार्ट करी आ दा विशवकर्मांं फिर प्यारी बेटी लाडली बेटी मेरी बेटी किन्नी जैदा स्कीमां औन लगी पेइयां एह् स्कीमां मोदी ने कड्ढियां प्रधानमंत्री योजना होर बी बड़ियां जैदा स्कीमां आ दियां आयुष्मान कार्ड फिर हर साल नौकरी होआ दियां कुड़ियां फिर मोदी भारती बार्डर आह्ली कुड़ियें गी इ'यै कार्ड च नौकरी देन लगी पेदा विश्वकर्मा च फार्म लाइयै बच्चें गी प्राइवेट गै लोआ दा पर लोआ दा ऐ मोदी एह् चांह्दा कि बच्चा घर बैह्ल्ला नेईं बैठै क्योंकि उ'नें पता गै जिसलै बंदा गरीबी च कि'यां जी सकदा केह् हो सकदा रौंह्दा क्योंकि मोदी गरीबी च जीते दा मोदी ने गरीबी जित्ती दी ऐ होर उ'नेंगी कांग्रेसी कांग्रेस दे टाइम बी किश होंदा हा पर उसलै किश घट्ट होंदा हा हून मोदी ने बड़ियां जैदा स्कीमां कड्ढियां सबतों पैह्लें ते मोदी ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ठीक ऐ हून मोदी चांह्दा कि लड़का लड़की इक बराबर कि कोई एह् बी निं आक्खे कि मुड़ा कुड़ी च अंतर ऐ एह् ऐ जां ओह् ऐ पैह्ले कुड़ी गी मारी ओड़दे हे मारी ओड़दे हे कि कुड़ी निं चाहिदी मुड़ा चाहिदा मुड़ा चाहिदा मुड़ा चाहिदा पैह्लें दहेज प्रथा स्टार्ट होई एह्दी ही दहेज प्रथा स्टार्ट होन गी पेई ही दहेज प्रथा च लोक दाज मंगदे ते बस उ'दी बजह् कन्नै लोक अपनियां कुड़ियां मारी ओड़दे हे कि साह्नूं दाज देना पौना एह् सब करना पौना अस कुत्थूं देना दाज मतलब कुड़ियें सुसाइड मतलब कुड़ियें दा गला घोटियै मारी ओड़दे रेह् ते हून मोदी एह् चांह्दा ऐ कि कुड़ी मरै निं अपने आप आस्तै स्टैंड लै पढ़ै लिखै अपने पैसे कमा जि'यां सलाई सेंटर च मोदी ने स्कीम खोह्ल्ली दी सलाई करदा मोदी सिलाई करना सखांदा सिलाई कुड़ियां सिलाई करदियां अपने पैसे कमांदियां तिन्न सौ बी कुसा कोलां घट्ट निं होंदा ऐ तिन्न सौ बी तीन सौ तिन्न सौ बी मेह्नत दा आ दा इस टाइम क्योंकि मोदी चांह्दा विश्वकर्मा च सिलाई बी थ्होआ दी सलाई बी देनी पंदरां देना हां म्हीने हफ्ते हफ्ते बी पैसे देआ दे होर हून बी विश्वकर्मा च बड़े सारे फार्म लगा दे जिं'दे च जेह्ड़ी जेह्ड़ी हॉबिस होऐ उ'ऐ हॉबिस च ओह् फार्म ला दे जि'यां ब्यूटी पार्लर जि'यां कोई ब्यूटी पार्लर दा कम्म करदी कोई नर्सां दा कम्म करना पसंद ऐ एह् एह् कम्म पसंद ऐ जि'यां मोदी एह् चाह् दा कि कोई बी बच्चा घर निं बैठै गरीब बच्चा बी पढ़ै क्योंकि गरीबी च हैन्नी पढ़ी पांदा क्योंकि गरीब बच्चा बी अपलाई करै किश बच्चे कोई स्कीम दे बारे च नेईं पता लगदा उ'नेंगी अगले बंदे गी अवेयर करो कि यार एह् स्कीम चली दी जि'यां मेरे रिलेटिव च उ'नेंगी नेईं हा पता स्कीम फिर उ'नेंगी ओह् स्कीम सनाई उं'दा ओह् फार्म पराया फिरी उ'नें द'ऊं बच्चें दे पैसे आए क्योंकि हर कोई बी ऐसा बंदा नेईं हो जेह्दी कोई स्कीम दा लाभ नां मिलै एह् जेह्ड़ी प्रधानमंत्री दियां योजना मिले मोदी एह् तां कड्ढा दा गरीबें आस्तै जेह्डे़ एह् चीजां अफार्ड नेईं करी सकदे क्योंकि जैदातर बंदा लैनी ते केह् फायदा होना प्रधानमंत्री किन्ने जैदा हाईवे रोड़ कड्ढेआ होर किन्ने जैदा रोड़ कड्ढे किन्ने जैदा पूलियां बगैरा कड्ढा दे मोदी एह् सब बना दा कि कोई बी क्योंकि इद्धर दे लोकें गी ट्रीटमेंट कराने बास्तै बाह्र जाने पौंदा हा जिन्ने तक्कर उस बंदे ने बाह्र जाना उन्ने तक्कर उस बंदे दी डैत्थ होई जंदी ही हून द्इधर एम्स बनाए एम्स विजयपुर एम्स बनाया कठुए कठुए आह्ला बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा रिपेरिंग कराया ई हीरानगर आह्ला रिपेरिंग कराया बड़ा जैदा मोदी करा दा क्योंकि जिसलै कोई एक्सीडेंट होंदा हा जि'यां बोलदे अग्गें बक्शीनगर बगैरा बगैरा प्रमोट करी ओड़दे हे इन्ने चिरें बंदा डैत्थ होई जंदी ही उस बंदे दी उसदे बास्तै मोदी ने एम्स बनाए ट्रैफिक रोड़ कलियर कीता सारे रोड़ नमें नमें रोड तेआर कीते बाडर्र एरिये च फायरिंग बंद करोआई मोर्चे बनाए क्योंकि कोई निं चांह्दा कि अपने घरा तूं बाह्र र'वै कोई क्योंकि कोई बी निं चांह्दा कि अपने घरा दे बाह्र तेहार मना कोई किश करै कोई निं चांह्दा क्योंकि हर कोई चांह्दा कि अस सेफ रौह्चै अपने घर हर इक तेहार मनाचै इस बास्तै मोदी नै नमियां स्कीमा कड्ढियां मोदी ने बंद करी दित्ती होर बी बड़ा जैदा कीता नै विश्वकर्मां स्कीम खोह्ल्ली प्यारी बेटी लाडली बेटी बच्चा जि'यां जि'यां बड्डा होग पैसे उ'नें पोआने फिर चौदां साल बाद मोदी ने पोआई ओड़ने जिसलै चौदां साल दे कुड़ी ने होना मोदी ने होर जैदा फार्म कड्ढी ओड़े प्रधानमंत्री योजना च बथ्हेरा किश आई गेआ हून ते मोदी एह् चांह्दा कि कोई बी बच्चा ऐ घर निं बैठै अपने हत्थ सिद्धे करी लै जियां हून कोई बच्चा सिलाई सेंटर करदा सिलाई सेंटर च बड़े जैदा पैसे ऐ सिलाई दे कन्नै मेकअप आह्ली दकान खोह्ल्ली लै मेकअप च बी बड़ा जैदा ऐ क्योंकि जनान्नी घर बैठे मोदी चांह्दा कि कोई बी जनान्नी अपने घरै आह्ले कोला कोई पैसा निं मंगै क्योंकि पैसे बड़ी जैदा इंपॉर्टेंट चीज ऐ प्रधानमंत्री योजना च एह् आखा दा मोदी कि नमियां नमियां स्कीमां आ दियां नमीं नमीं स्कीमें च नमें नमें आर्टस आ दे उस आर्टस गी करियै करियै मतलब कुतै दा कुतै पुज्जी जंदा आ दा सिंगिंग सिंगिंग च बंदा कि'न्ना किश करी लैंदा ड्राइंग होर बी बड़ा जैदा किश ऐ अपने अपने हुनर दा ऐ लर्निंग च अपने अपने हुनर प्रधानमंत्री योजना च अपना अपना ठीक ऐ अस कोई कम्म करगे अस अगले बंदे गी प्रपेयर अगले बंदे गी समझाचै गी यार एह् कम्म तूं करगा तुगी जैदा प्रोफिट होना तूं जैदा अग्गें बधना होर तूं अग्गें अग्गें प्रोफिट करगी नमें नमें स्कीम अगले बंदे गी होर अगले अगले बंदे गी सनाओ कि एह् एह् स्कीम आई दी इ'यां इ'यां होना जां होआ दा प्रधानमंत्री योजना च एह् एह् होआ दा इ'यां नमें नमें चैनल सब्सक्राइब करो नमीं नमीं इनफार्मेशनां मिलनियां प्रधानमंत्री दी योजना दे बारे च प्रधानमंत्री इसलै केह् आखादा केह् नेईं कि'यां कि'यां सब पता लगना थुआनूं कि होर केह् केह् चाहिदा होर केह् केह् कराने प्रधानमंत्री योजना च किन्ने जने बधे आयुष्मान कार्ड कोई कार्ड कोई कि'यां कोई कि'यां होआ दा सारें अलग अलग चीजें बास्तै बास्तै बड़ा किश होआ दा होर साह्नूं केह् चाहिदा गरीब बच्चें गी होर केह् चाहिदा कि कोई बी गरीब बच्चा पढ़ी नहीं पा दा इन्ने पैसे दी बजह् कन्नै इन्ने स्कूलें दी बजह् कन्नै में चाह्न्ना प्राइवेट स्कूल बंद गै होई जान मां प्योऽ चांह्दे कि साढ़ा बच्चा शैल शैल स्कूल पढ़ै शैल शैल चीजां करै एह् प्राइवेट आह्ले किश बी निं करन दिंदे कि लोक आखदे कि जो बी ऐ प्राइवेट ऐ जो बी ऐ प्राइवेट ऐ पर में चाह्न्नी गौरमेंट सबतों बैस्ट ऐ गौरमेंट दे टीचर लग्गे दे मते मते पढ़े दे टीचर लग्गे दे होंदे अच्छे अच्छे टीचर लग्गे दे होंदे साह्नूं होर केह् चाहिदा जैदा जैदा पढ़े दे टीचर नमें नमें कोआल्टियें दे टीचर लग्गे दे होंदे गौरमेंट जाब गौरमेंट जाब आह्ले टीचर लग्गे दे होंदे प्राइवेट च केह् ऐ बारां बारां पास तेरां तेरां पास दे टीचर लाए दे होंदे गरीब मां प्योऽ गरीब दे बच्चे बचैरे सरकारी पढ़दे उस बास्तै बोलदे सरकारी नेईं ऐ शैल में चाह्न्नीं तुस सरकारी स्कूल बैस्ट कोला बी बैस्ट ऐ होर जेह्ड़ा बच्चा उत्थै पढ़ग कुतै दा कुतै पुज्जी सकदा में ते एह् चाह्न्नी आं कि सरकारी स्कूल अपना बच्चा पढ़ाओ मोदी सारी सुख सुविधाएं सप्लाई करग होर केह् सारी मोदी थुहानूं इन्नी शैल स्कीमां देआ दा इन्ने इन्ने बड़े टीचर ला दा इन्ने इन्ने इंस्टीट्यूट खोह्ल्ला दा इन्ने इन्ने हॉसपिटल बगैरा इन्ना इन्ना किश मोदी करा दा कुड़ियें बास्तै बच्चें बास्तै बजुर्गो औरतें बास्तै नमियां नमियां दियां पैंशनां ला दा नमें नमें फ्री राशन सब किश फ्री देआ दा होर केह् चाहिदा साह्नूं किश नीम चाहिदा फ्री राशन फ्री फ्री डीपो बीपीएल आह्लें दे घर घर देआ दा प्रधानमंत्री योजना च गरीबें गी दो तिन्न कमरे दो कमरे बजुर्गें बास्तै किन्ना किश आ दा हून ते जिसलै बंदा अपनी कुड़ी ब्याह् दा मोदी ते उसलै बी पैसे देआ दा गरीब बच्चें गी पुज्ज जाए पिच्छें ना हटे बैस्ट कोला बैस्ट होऐ